पंज जि'लें दे नांऽ न जम्मू कठुआ साम्बा पुंछ राजौरी उधमपुर रियासी रामबन डोडा किशतवाड़ श्रीनगर अनंतनाग पुलवामा कुपवाड़ा शौंपियां गांदरबल बांदीपुरा बारामुला बुड़गाम कुलगाम एह् सारे जेह्के डिस्ट्रिकां न एह् सारे जेह्के जि'ले न ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर दे जि'ले न